अस रामगढ़ ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले आं साढ़ै इत्थें माल पिंड साढ़ा नांऽ ऐ ग्रांऽ दा साढ़ै इत्थें निक्के निक्के जेह्ड़े क्लब न फुट्टबॉल दे बैटबॉल दे बने दे न क्रिकेट दे ते अस कोई दो तिन्न ग्रांऽ मिली मुलियै टूरनामैंट टूर्नामैंट आर्गनाईज़ करने आं कि होर बी मतलब कि साढ़े इत्थै खलाड़ी न जेह्के मतलब कि ओह् अग्गें नेईं जाई सकदे ओह् बड़ी चढ़ियै इत्थै हिस्सा लैंदे न ते अस जेह्ड़ी क्रिकेट दी दूर्नामैंट उसी अंजाम दिन्ने आं ते टूर्नामैंट साढ़े इत्थें होआ दी ऐ ते हून जि'यां कि साढ़े ताईं गल्ल करी सकने सांबै स्टेडियम ऐ रामगढ़ स्टेडियम ते निं पर ग्राऊंड शैल ठीक बने दे न जम्मू स्टेडियम ऐम ऐ स्टेडियम ऐ ते उत्थै इस बेल्लै कि जेह्ड़े बी जेह्ड़े साढ़े पराने खलाड़ी हे मतलब कि इस बेल्लै रिटायर होई गेदे न हून उं'दे उत्थै मैच होए न बड़े ठीक ठाक मैच होए न अच्छे मैच होए न बड़े लोक उत्थै मैच दिक्खने गे बड़े ठीक ठाक दिक्खे मैच मूच खेले अस बी दिक्खन गेदे हे मैचें गी बड़ा ठीक ठाक सानूं लग्गेआ हून जि'यां साढ़ै सांबै स्टेडियम ऐ उत्थै बी मतलब ठीक गै साढ़ै बने दे न मैच मूच होआ दे न हून अग्गें जि'यां साढ़ै विजयपुर इक नमां स्टेडियम बना दा ऐ अजें ओह् पूरा बनेआ निं ऐ पर त्यार होने आह्ला ओह् थोह्ड़े टाईम च उत्थै बी जेह्ड़े छोटे मोटे क्लब न जि'यां विजयपुर क्लब ऐ रामगढ़ क्लब ऐ इं'दे मैच मूच टूर्नामैंट आर्गनाईज़ होंदियां न ते बड़े ठीक ठाक लोग उत्थै आंदे न बैटबॉल खेलदे न हून साढ़े जि'यां कि माह्ल पिंड च साढ़े ग्रांऽ गै ऐ अस बी मतलब कि टूर्नामैंट करान्ने आं सत्त अट्ठ साढ़े जेह्ड़े ग्रांऽ न माह्ल पिंड दे कन्नै लगदे न ओह् सब आंदे न टूर्नामैंट ते हिस्सा लैंदे न ते अस टूर्नामैंट जेह्ड़ी ऐ अंजाम दिन्ने आं टूर्नामैंट गी साढ़ै बड्डे प्राईज़ होंदे न जेह्ड़े लोग अपना पैशन सानूं दस्सना चाह्ंदे न ओह् बी उत्थै आंदे न टूर्नामैंट च साढ़ियैं गै पर्चियां कटोंदियां न चे अस टूर्नामैंट गी इंजाम जेह्ड़ा दिन्ने आं दिक्खो जी अज्ज तक लोग न जेह्ड़े ओह् क्रिकेट बैडमिंटन फुट्टबॉल इ'नें गी भुलदे जा दे न अजकल्ल लोकें गी सोशल मीडिया दे ऐप च बड़ा इ'यां इंट्रस्ट होई गेदा ऐ लोग अजकल्ल फोन गै निं छोड़दे हैन भाई अस ते जिसलै खेड़दे हे ते असें हून बी खेढने आं पर अजकल्ल दी जेह्ड़ी पीढ़ी ऐ ओह् फोन मैक्सिमम यूज करा दी ऐ परानियां जेह्ड़ियां गेमां न इ'नें गी भुलदी जा दी ऐ साढ़ी इक्को बिनती ऐ कि गेमां जेह्ड़ी अपनी परानियें कोला परानियां जिन्ना होई सकै इन्नियां याद रक्खनियां फुट्टबॉल क्रिकेट जिन्ना होई सकै इन्ना खेलना एह्दै कन्नै थुआढ़ा सटैमना बधना रेही गल्ल तुसें इत्थें बिजी रौह्गे तुसें नशें कोला दूर रौह्ना अजकल्ल लोग नशे मैक्सिमम च जा दे न अपनी गेमां छोड्डियै मैक्सिमम खलाड़ी पैह्लें साढ़े जेह्ड़े पैह्लें खलाड़ी हे अजकल्ल कोई नमां खलाड़ी नेईं जा दा ऐ मेरा इ'यै अनुरोध ऐ कि नशे कोला दूर रौह्ना ते